आं गार्डनिं नि समाव बाहायो जे साफा खालामनो थाखाय सिखा आरो खदालनि गोनांथि जायो खदालजों हाग्राखौ सनना आरो खादानि गोनांथि जायो बे दाखोरखौ खादायाव जमा खालामना बायजोआव गारहैनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो खन्था मोनोब्ला बेफोरबो मोजां हाग्रा फुनायाव सिखा नांगौ दानस्रांनो थाखाय आरो हासिब नांगौ सिबनानै साफा खालामनो थाखाय बे आगजुफोरखौनो बाहायनाय जायो जेरै सिखा खदाल खन्था हासिब बाल्थिं एबा खादा बेफोरखौ बाहायनांगौ जायो